नमस्ते नमस्ते अच्छा अच्छा घूमने जाना है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हाँ हाँ गाड़ी बुकिंग हो जाएगी आपको कितने बजे जाना है अच्छा अच्छा तो आपको भाड़ा लगेगा दो हज़ार रुपये कब में कम हो जाए अब अब मेरे वाराणसी से चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद बहुत दूर है इसलिए भाड़ा मतलब लगेगा ही इतना दूर है इसमें रास्ते मे टोल टेक्स पड़ेंगे डीजल इतना मंहगा है नहीं बात सही कह रही हैं पर बात यह है की इतनी महगाई देख रही हैं चलिए ठीक है महगाई देख रही हैं कि इतना महंगा तेल हो गया है टोल टेक्स पड़ेगा बीच में ठीक है चलिए आप के लिए हम सौ दो सौ रुपये कम कर देंगे भाई सुनिए मैं चंदशेखर आज़ाद का रेट बताया हूँ दो हज़ार रुपये तो उसमें सौ दो सौ रुपये कम हो जाएगा और आपको इलाहाबाद मे और संगम उंगम देखना है तो उसका जो भी रेट है उसका अलग लगेगा क्योंकि उतने पैसे में मैं आपको इलाहाबाद मेँ संगम वंगम नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आप देख रही हैं इतनी जो भी महंगाई है हाँ तो आप सौ दो सौ रूपये कम दे दीजिएगा उसके बाद फिर वहाँ पर जाने के बाद क्योंकि संगम अपपकों घूमना पड़ेगा संगम है तो आप उसमें कुछ कम पैसे कम देकर घूम लीजिएगा आप जितने बजे कहेंगे वहाँ पर हम चले आएँगे जहाँ पर कहिएगा नहीं नहीं आप अभी आप मेरी कैब अगर बुक कर ली हैं तो आप जितना टाइम लेंगी घूमने में और जितना समय में आप वहाँ पर रहेंगी उसमें कोई टाइम का कोई इसु नहीं है आप जब तक रहेंगे वहाँ पर तब तक कोई इसु नहीं है आप जब तक घूमिए उसके बाद कोई दिक़्क़त नहीं है और कहीं जाना है आपको इलाहाबाद में कहाँ कहाँ घूमना है नहीं नही आप अब जैसे जैसे बुक आप जैसे दो हज़ार में आपने हमको बुक कर लिया दो हज़ार रुपये में हमको जाना है वहाँ पर तो आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पर ले चलेंगे जित पर यह है कि जितना दूरी आप डिश्टेंस दूरी जो भी है आप अगर ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपको पैसा थोड़ा सा बढ़ा कर देना पड़ेगा क्योंकि इतने पैसे में जा नहीं पाऊँगा क्योंकि दूर जाना है थोड़ा